हिन्दी भाषा के बारे में कुछ अन्य ग़लतफहमियाँ

जो है हिन्दी बोलने के की कोशिश करते हैं जैसे कि हो सके कहीं हमसे हिन्दी बोलने में ग़लत हो जए तो उसके लिए इसके लिए शुधार कैसे होगा हम भी कोशिश करते हैं कि सही तरीक़े से हम हिन्दी बोल सकें नहीं तो बोल सकें या समझ सकें अगर नहीं नहीं बोलेंगे नहीं बोल सकते हैं तो कहीं जाएँगे तो ठेठी का कोई मायने नहीं है जहाँ पर हम बोलेंगे वह नहीं समझेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे नहीं ना ही वह समझेगा ना ही मेरा सुनेगा अगर हम सही तरीक़े से हिन्दी बोल लें बोल सकें तो अच्छा रहेगा और जहाँ ग़लत हो जाए उसके उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही सही से हिन्दी बोल सकूँ या पढ़ सकूँ नहीं तो बहुत लोग है हिन्दी नहीं ठेठी नहीं समझते हैं तो हम कहीं दूर जाएँगे तो किसी से ठेठी में बोलेंगे वह नहीं समझेगा फिर हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करें जो हम हिन्दी सही से बोल सकें सही से बोल सकें या अपने बच्चे को भी बोलने के लिए सिखा सकें जब हम सही से हिन्दी नहीं बोल पाएँगे तब मैं अपने बच्चे को कैसे हिन्दी सिखाऊँगी पहले तो हमें हिन्दी बोलना सीखना है और मैं सीखना चाहती हूँ तब फिर मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊँगी हिन्दी बोलने के लिए और पढ़ने के लिए हिन्दी बोलना और पढ़ना जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कठिन है सोचते हैं कि मैं कैसे बोल सकूँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा कैसे हिन्दी शुद्ध हिन्दी बोल सकूँगी